हमे तऽ घर सबमे अकेले रहै छिए तऽ कोइ रहै नहि छै तऽ हम अपनेसँ असकल्ला अथी भात दालि चोखा बनबै छिए खाइ लै छिए ओतेक हमे नहि जानै छिए रेसिपी तेसिपी की होइ छै ई सब हमे नहि जानै छिए हमे अपनेसँ दालि भात चोखा पापड़ सब्जी आओर भिन्डी तिन्डीके सब्जी बना लै छिए आरामसँ खाइ लै छिए तऽ अकेले रहै छिए ने घरमे इसीलिए बनाकऽ खाइ लै छिए ओते हमे रेसिपी नहि जानै छी खाना ताना बनबैके हम अपन माइसँ सिखलिए देख देखकऽ सिखलिए कनिटा बोललकै बनेली देखले काम एतौ सिखलिए देखलिए कनिटा सिखलिअइ नहि तऽ ओहे खाना बनबै छिए हमरा रोटी तोटी रोटी आबै छै ओते अच्छा नहि आबै छै बनबैलए लेकिन चावल तावल बना लै छी रोटी हमे ओते अच्छा नहि आबै छै तऽ रोटी सब्जी कहिओ मोन करै छै तऽ कहिओ खाइ छी नहि तऽ चावले दालि सब्जी खाइ लै छी हमे रातिओके खाइ लै छी चावले दालि सब्जी ओते हमरासँ नहि आबै छै खाना ताना बनबैलए रेसिपी हमरा इसीलिए हमे खानाके ओते जानकारिओ नहि छै खाना तानाके कोना कोना होइ छै अथी की कोना बनै छै पनीरके सब्जी हमरा आबै छै कनि मनि बनबैलए लेकिन ओते अच्छा नहि आबै छै लेकिन मम्मीके हमरा अच्छासँ आबै छै पनीरके सब्जी बनबैलए आओर घर सबमे हमे आओर मम्मी जानै छिए आओर दादी हमर जानै छै खाली खाना बनबैलए हमरा मम्मी सिखेलकै तभिए हम असकल्ला रहै छिए घरमे नहि तऽ हमहूँ जेतिए कोनो बाहर ताहर खाइलए सिखै देलकै तऽ आब अच्छासँ अथी अच्छा घरके खाना होइ छै घरेके खाना अच्छासँ खाइ छिए अथी आओर सब हमे रेसिपी तेसिपी की होइ छै ई सब हमे जानबे नहि करै छी कोनो अथी बहार तहारके खानाके बारेमे किछो नहि जानै छिए